हूँ बोलऽ आँ कोन कपड़ा जानबे करय छै ने आजकल फरमाइशी कपड़ा

खाली फूटानी बला की भेलै से हँ तऽ देबै की हूँ अपनो बच्चा सबके लेबै ओ जेबै बजार ठीके छै जाइए दै दिअ ई तऽ बहुत छैबे करलै हँ आजकलके बच्चा सब फूटानी बला सब हूँ नहि अपना आरके थोड़े दोसरा सब अथी करि लेतै अपना आरके केहनो पेन्ह लै छियै केहनो छौ देह झाँपल छै भए गेलै कपड़ा केहनो रहए बच्चा सब आजकलके बहुत अथी छै बड़ा परेशान करैत छै फरमाइश करैत रहैत छै दुनिआके

हँ ओ कतऽ जेबै बजार करए लऽ मुरलीगञ्ज बड़ महँगा देतऽ अपने बजारमे लऽ पेनहैए लऽ ने अपना बजारमे तैओ मुरलीगञ्ज से ठीके रहैत छै ई सँ पहिले नहि कीनलै कपड़ा जे बजार पर तब तोरा मुरलीगञ्ज से तोरा बढ़िआँ नहि लगलहुँ एतऽ तब एत्तेक बढ़िआँ होयतै बजारे परके ओतऽ बीस टका खर्चा एन्नो से अथी से ओन्नो से तऽ जाइए आबैमे खर्चा नहि होइत छै हूँ तब तब गञ्जी पेंट रहय छै कम भेलै ओतऽ तऽ दाम देतौ ओतनी आ खर्चा अलग हूँ जहिया लिअ